سب سے زیادہ کم خرچ میں کرنے والا سفر میرا تھا تین دن کے لیے جو دلی سے نینی تال کا تھا تین دن ہم وہاں رکے اور تین دن کے بعد ہمیں واپس آنا تھا جس میں ہمارے تقریباً تین ہزار روپے خرچے میں آئے اور ہم تین دوست تھے کل ملا کے نو ہزار روپے خرچ ہوئے ہم نے یہ سفر تقریباً دو ہزار سترہ میں کرا تھا جولائی کا مہینہ تھا اور نو تاریخ تھی ہم نے سب سے پہلے دلی سے امروہہ تک کے لیے ٹرین کا سفر کرا اور اس کے بعد امروہہ سے مراد آباد تک کا سفر کرا بس میں پھر وہاں سے

وہاں سے کسی سے لفٹ لی تھی نینی تال تک کے لیے مراد آباد سے نینی تال تک کے لیے لفٹ لی تھی جس میں ہمارے کافی پیسے بچے اور پھر وہاں جا کے بہت کم خرچ میں ہم نے روم بک کرا جس کا کرایہ صرف سات سو روپے دن کا تھا چوبیس گھنٹے کا اور ہم نے کھانے میں لگ بھگ صرف چومن اور انڈا پیس اور چائے یہی ہمارا جو نارمل کھانا ہوتا ہے عام طور کا وہی ہم نے کرا اور ایک ہم نے کار بھی بک کری تھی جو ہمیں آس پاس کا علاقے کو گھومنے میں مدد کر دے اس کا کرایہ تقریباً آٹھ سو روپے ہم نے دیا تھا جس کی ٹائمنگ شاید تین سے چار گھنٹے رہی ہوگی کہ چار گھنٹے ہم ان کی کار میں گھومے تھے آس پاس کے تال دیکھے اور تھوڑا بہت کھانا کھایا اور دو دن ہم نینی تال کے اندر ہی رکے پھر وہاں سے ہم نے بس لی بس لے کے ہم مراد آباد آئے جس کا کرایہ تقریباً پچاس روپے پر بندہ تھا اور پھر وہاں سے ٹرین لی دلی تک کے لیے مراد آباد سے دلی تک کے لیے جس کا کرایہ تقریباً سو روپے تھا پر بندہ ایسے ہمارے سفر تقریباً تین ہزار روپے پر بندے کا حساب آیا جس میں کافی زیادہ مزہ آیا تھا